ہاں میں نے ایک مرتبہ سو لوگوں کے لئے کھانا بنایا میرے گھر پر اور کھانا بہت اچھا بہترین بنا تھا جیسے کہ بریانی ڈبل کا میٹھا مرچوں کا سالن دہی کی چٹنی اور میرے تمام سسرال والوں کو سب کو پسند آیا کہ کھانا بہت بہترین بنا بول کے اور خصوصاً میری ساس صاحبہ سسر صاحبہ کو بہت پسند آیا اور اور ایسا کھانا بنا کہ سارے وہ کھانا سو آدمیوں میں بس نہیں ہُوا اتنا کم پڑ گیا لاسٹ میں اچھا بنا تھا بہت بہترین بنا تھا